हलो हाँ डाक्टर साहब मेरे को आयु चेक करवाना कि आपका क्लीनिक है कहाँ

हाँ आँखों की जाँच करवाना है

थोड़ी सी जलन आती है थोड़ा पानी बहता है

हो गया कुछ समय पन्द्रह दिन हो गए दो महीने आईं नहीं नहीं किसी को नहीं दिखाया आप ही का पता मिला तो आपके ही पास फोन किया मैंने जानकारी के लिए समय दस बजे जी तो मैं आपके क्लीनिक पर कब आ सकता हूँ वैसा समय दीजिए सुबह ग्यारह बजे ठीक है तो मतलब ठीक हो जाएँगी ना पानी बहना बंद हो जाएगा ना जी जी जी ठीक है मैं आता हूँ